हेलो जी मैं आपके भोजनालय में आना चाहता हूँ आप भोजनालय में क्या क्या बनाते हैं इनमें से सबसे अच्छा क्या है तो यहाँ पर क्या प्राइज़ है इसका कुछ कम हो सकता है क्या रेट

हाफ कितने का आएगा अच्छा और रोटी रोटी रोटी वगैरह पूड़ी वगैरह कब से कब तक टाइम रहता है आपका कब का टाइम रहता है भोजन करने का

जी आपका भोजन